हायकिंगाक वता तेन्ना खूब गरजेचें म्हणल्यार कॉमन सेन्स कसलीय परिस्थिती आयल्यार कॉमन सेन्स वापरून कसलेय स्थितीन आयल्यार आतांचे आड झुजपाक आदार मेळटा हायकिंगाक वता तेन्ना मॅप आनी कंपस खूब गरजेचें कारण वाट सोदपाक तशेंच वाट सांडल्यार ह्या दोनीय परिस्थितींनी कंपस आनी मॅप वापरूंक वाट सोदूंक शकता हायकिंगाक वता तेन्ना खूब गरजेचें म्हणल्यार उदक आमकां थान लागल्या रस्त्यार खंय उदक मेळचें ना आमी उदक व्हरूंक जाय हायकिंगाक वता तेन्ना टॉर्च हेंय गरजेचें कारण आमकां काडोक जाल्यार टॉर्च वापरूंक शकता हायकिंगाक वता तेन्ना जेवणूय गरजेचें कारण आमकां रस्त्यान भूक वा प्या वा पास लागल्यार आमकां तेंय गरजेचें हायकिंगाक वता तेन्ना फस्ट एड कीट हेंय गरजेचें हें खूब गरजेचें कारण आमकां रस्त्यान कितेंय जाल्यार ताच्यान आम वापुर शकता हायकिंगाक वता तेन्ना सुरी ही गरजेची आमकां टेंट बांदूंक शकता वा कोणूय आमचे केसलेय वार केल्यार ते आमी सुरक्षीत कवचाक दवरूंक शकता विसल हेंय गरजेचें आमी रस्त्यान सांदले जाल्यार वाट विसरले जाल्यार ते आमी विसल मारून लोकांक आवाज दिवंक शकता कचऱ्याची पोती ही गरजेची कारण आमी जें जेवण खाण वता व्हरतात तें आमी तितून घालून घरा वापस पोत्तून हाडूंक शकता हांव हायकिंगाचे वापरपाचे वस्तू ऑनलायन एप्लिकेशनाचेर घेता